हॅं कहियौ हेलो हॅं छै अहाँ केहन लेबै कोन चाउर लेबै से कहियौ हॅं तऽ छै कहियौ आर सभ अहाँ छै एक हजार क्विण्टल छै नहि तऽ अहाँ लेबै तऽ कहियौ अहाँ कते छै डिस्काउण्ट कयल जाएत सभ क्वालिटीके चाउर छै पतला छै मोटा छै सभ क्वालिटीके छै नीक छै खराब छै सभके दाम अलग अलग छै हॅं तऽ अहाँ आबिके कनिटा देख लिअ चाउर केहन छै तहन अहाँके हम हॅं तऽ कोनो छै सात सए टका क्विण्टल तऽ कोनो छै हजार टका क्विण्टल एना कय कऽ चाउर छै अहाँ पतला वाला चाउर लेबै तऽ हम बेसी सऽ बेसी करब छओ सए टका दय देब हॅं से सभ रङ्गके चाउर छै तऽ हम अहाँके देख लेब जे अहाँके ठीक लागत से चाउर अहाँ लय लेब किएकि एहिबेर धान बहुत नीकसँ ताहि दुआरे कटलियै हँ चाउरके बहुत एथी छै उपजा छै

हॅं तऽ अहाँ आबि कऽ अहाँ देखबै तहन ने चाउर सभ रङ्गके चाउर होइ छै कहलहुँ ने सभ रङ्गके चाउर होइ छै सभ तरहके चाउर छै सभ क्वालिटीके छै अहाँके सभ रेटोके छै

गहूॅंमो दै छी बारह सए टके क्विण्टल दै छी छै अहाँ जतबा लेबै से कहियौ हम फेर मङ्गबा देबै फेरसँ हॅं भय जेतै हॅं सभ तरहके गहूॅंम छै छोट वाला जे अहाँ लेबै से वाला बोरा भय जाएत हॅं तऽ बेसी सऽ बेसी करब तऽ एकाध सए टका क्विण्टल लेब आर की हॅं सभ रङ्गके छै ई अहाँके पता यऽ तहन हम कहब किएकि हमरा घाटामे हमहुँ रहि जेबै हॅं कहियौ तहन हॅं हॅं आबु देखकऽ तहन लेब देखकऽ देखल चीज नहि छै हमरा सभ ओहिठाम देखकऽ हमसभ पसन्द कयकऽ अपन लेब हॅं भय जेतै